कबड्डी खेढदे हे निक्के होंदे अस ते कबड्डी खेढदे खेढदे कदें ढाई ओड़ना ते कदें ढेई जाना ते संतोलिया बी खेढदे होंदे हेंअस संतोलिये दा बी एह् करना कि कुब्ब जेहा बनाए दा होने असें कपडे दा उसी भरियै इ'यां बॉल जन बनाना गुगा बी खेढ़दे रेह् ते एह् खेड्डां साढियां चलदियां रेहियां एह् बैट बॉल ते इन्ना टैम गै निं होंदा उसलै इन्ने पैसे बी निं हे होंदे कि बॉल लैचै फ्ही असें दराटी लैनी ते गुल्ली कढ़नी डंडा बनाना ते गुल्ली डंडां खेढना इ'यां बचपन चलदा रेहा साढा हून जागतें कुल पैसो न जी अजकल पैसे कन्नै दस्स बस्सां खरीदी ओड़दे साढे़ बेल्लै असें गी पैसे थ्होंदे निं हे असें ऊ'ऐ कुतै दस्सी पंज्जी दिक्खनी ते एह् गल्ल ऐ ते निक्कियां मुट्टियां गै गेमां अस खेढदे हे कबड्डी खेढी ते इक बारी अ'ऊं पैंथल स्कूल पढ़दा हा ते कबड्डी खेढने गी गे हे कटरै कटरै गे ते ओह् जागतै कराई मिगी फिड्डी ते मिगी गोड्डै लग्गी गौड्डै लग्गी नां पापा मेरे पुच्छन लगे कि एह् कि'यां लग्गी ते खबरदार अगर कबड्डी खेढी दोबारा पैह्लें एह् गेमां हियां संतोलिया खेढना गुड्डियां लुट्टने गी जाना उठी एह् सब जेह्का कार्यक्रम ऐ चलदा रौह्ना ते एह् ऐ कि डोगरी असें गी डोगरी बड़ी पसंद रेही डोगरी गल्लां करनियां एह् करना सारे जनें किट्ठे होइयै गीटे खेढना शूरू करी ओड़ना कुडियें कन्नै अजकल बच्चें गी पता गै निं ऐ गीटे केह् होंदे ते एह् ऐ कि गीटे खेढने कबड्डी खेढनी केह् केह् गेमां निं खेढनियां उस बेल्लै फ्ही असें परचियां बनानियां पंज्ज राजा मैंत्री पुलस चोर जेह्दी पर्ची च चोर आई गेआ ते ओह् चोर बनी गेआ ओह् मजा बक्खरा हा अजकल मजा निं ऐ कुसै कोल टैम गै निं ऐ सब अपने बिज़ी ते बाकी एह् ऐ कि ओह् बचपन साढा बापस औंदा ते इसलै दिक्खो साढे़ कोल पैसे होंदे अस खर्ची निं सकने असें इ'यां सोचनां कि रुपेआ होऐ रपेआ ते होंदा निं निंहा पैह्लें बी पैसे दस्स पैसे गै थ्होंदे हे ते रपेआ होऐ अगर फ्ही ते नन्द गै आई जंदी ही फ्ही असें माराज पैंथला दा लैने गूर्गले गुर्गले लैने ते खाने अपने ते एह् कि बड़ा मजा औंदा हा ते हून ओह् जिंदगी निं रेही हून साढ़ी जिंदगी इ'यां गै होई फालतू दी गै जागतें असें दिक्खो एह् दिक्खो ते जागत बी अजकल पुट्ठियां पुट्ठियां फरमैशां पाई ओडदे एह् लेई आएओ एहे लेई आएओ ते साढ़े बेल्लै एह् निंहा साढे़ बेल्लै इक चार दा बिस्कुट होना ते उ'ऐ असें खाना ते ओह्दे कन्नै गै कबड्डी खेढनी संतोलियां खेढना ते ताकत ओनी बाकी एह् ऐ कि पैसे बी निं ऐहे बडी गल्ल पैसें दी पैसे गै निं हे कुल इ'यां गै चक्कर चलदा रेहा सारा इ'यै स्हाब कबड्डी खेढनी एह् खेढना